हेलो दूकानदार बोलै छियै हेलो दूकानदार बोलै छियै हम बोलली की चपल लैके छलै रिलेक्सोके कए रुपआके है अच्छा अच्छा तऽ कहली की जे अच्छा कहली तीनगो इन्च दऽ देबै आ ओहिमे फ्लाइटके चपल छै आ फ्लाइटके चपल छै तऽ ओहिमे से दूगो काला दऽ दियौ चेक वाला छै ओ कम से कम दसगो ओहो दऽ देबै हँ आ चली से नयामे जूता आर कोन सब अयलै छै दोकानमे अहाँके अपना ओ आर नयामे ओकर केते पड़ै छै अच्छा

अच्छा हमहुँ कनि एगो दोकान खोलली हन ने वएह से सोचली जे अहाँके दोकानदारके दोकान अथी दिया चुनले छियै तऽ सोचली हिये मँगाके हमहुँ बेचबै ठीक छै ने मतलब कहली की से मतलब लड़की आरके जुत्ता आर छै अच्छा तऽ ऊहोमे से कम से कम दसगो ओ दऽ देबै मतलब पाँच दसगो दऽ दियौ पाँच नम्बर आ पाँचगो छओ नम्बर दऽ देबै आ ओहिके बाद दूगो सात नम्बर अच्छा सब दऽ दियौ आ पैसा बताबू केते पड़ै छै एक लाख पड़ै छै अच्छा ठीक है राखू ठीक है ठीक है नहि किछु